السلام علیکم جی میم میرے آپ کے دوست نے نمبر دیے تھے مجھے آپ کے گاؤں کے بارے میں جاننا ہے جی آپ کے گاؤں میں کیا ہے کیا سب ہوتے ہیں آپ کے گاؤں میں کچھ ایسی جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کے جی جی آپ کے گاؤں میں کیا سب ہوتے ہیں جی اور آپ کے گاؤں میں کمپنی وغیرہ نہیں ہیں ندی وغیرہ

جی اور کچھ نیا آپ کے گاؤں کا جی اور آپ کے گاؤں میں کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے جی جی جی جی آپ کے گاؤں میں گھومنے کی گرہ جی جی جی جی بالکل گھوم سکتے ہے جا سکتے ہے و علیکم السلام